जी सर बोलिए अभी तो नहीं बन पाया है सर देखिए दरअसल बात ये है कि अभी तो बारिश के मौसम चल रही है और बारिश के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पर पानी लग जाता है इस वजह से हमारा बन नहीं रहा है और ऐसा बारिश के मौसम में लेबर भी जल्द नहीं मिल पाती है ये कारण भी रुका हुआ है और इस वजह से नहीं बन पा रहा है सर अब दस दिन में कम्प्लीट हो जाएगा सर मौसम के मौसम के कारण नहीं मौसम सही रहेगा तो सर सब हो जाएगा ऐसे भी थोड़ा पैसे का भी थोड़ा तंगी आ गया है सर इस वजह से भी माल मटीरियल नहीं गिरा पाए इसी वजह से भी थोड़ा काम रुक गया और मौसम खराब होने के कारण लेबर भी थोड़ा नहीं मिल पाया इस वजह से भी काम रुक गया मौसम ठीक होता है तो सर फिर पूरा काम को कम्प्लीट कर दिया जाएगा जितना सर्दी है उतना तो लग ही गया है बात है यहाँ कम्प्लीट होने का जितना भी है उतना तो काम हो ही गया है और फिर मौसम भी खराब हो गया और फिर पैसा की भी कुछ तंगी आ गई इस वजह से ये काम रुक गई है सर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा तो ये कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है सर ये भी कम्प्लीट दस दिन में ना हम कम्प्लीट करवा देंगे ऐसे मौसम भी थोड़ा सही होता है ना फिर लेबर मजदूर लोग भी मौसम सही होगा तब ही ना काम करेंगे और जहाँ ताड़ तहाँ रोड का गड्डा है उसमें पानी वगैरह भी लगा जा लगा हुआ है ये सब थोड़ा सूखने के बाद ही कम्प्लीट हो पाएगा ऐसे तो दिक्कत है ना वो सब तो हो ही जाएगा सर पर थोड़ा मौसम ठीक रहेगा जब बारिश छूटेगी पानी सूखेगा तभी तो काम हो पाएगा ना हो जाएगा हो जाएगा सर इसके लिए आप निश्चित रहिए काम तो हो ही जाएगा ठीक है सर ओके